जेन'बा आङो आंनि मिनथिनायावना जेन'बा आंनि मिथिनायाव जोंनि बाथौ धरम बाथौखौनो आङो जोंनि जायगायाव बांसिन मोनो आरो ओमफ्राय बांसिन ओमफ्राय दाना आरोबाव जेन'बा जोंनि साखाथि फाखाथि जेन'बा बाङालिफोर दं नेपालिफोर दं मोनसे